हम सोशल मीडिया पर अपनी वो ही तस्वीरें पोस्ट करते हैं जोकि हमारे पारिवारिक जीवन से जुड़ी होती हैं जो हमारे परिवार के लोगों के साथ होती है जिस तरह कि हमारे घर में कोई बहुत ही अच्छा धार्मिक पर्व हो सांस सांस्कृतिक पर्व हो या फिर हमारे बच्चों के कोई कार्यक्रम हों तो हम उन तस्वीरों को जो बहुत ही अच्छी हों और जिन्हें सार्वजनिक रूप से हम दूसरों को नहीं बताना चाहते हों ऐसी तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और हम सोशल मीडिया यानि कि हम जैसे वाट्सअप वगैरह पर फे़सबुक पर डालते हैं लेकिन हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे परिवार से जो जुड़े हों जो हमारे बहुत अच्छे रिश्तेदार हो वो उन तस्वीरों को देख सके और उनमें साझा होकर हमारे सुख दुःख में हमारे सहभागी बन सकें साथ ही वो हमें सहानभूति प्रकट कर सकें यदि कोई संवेदना वाली वस्तुएँ हों या फिर हमारी खुशी में शामिल हो सकें इस तरह से जब भी हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो हम यह देखकर ही पोस्ट करते हैं कि कहाँ पर कौन सी तस्वीरें डालनी चाहिए या नहीं वर्त सम वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर व्यक्ति बहुत ही बेकार और बेहुदा किस्म की पोस्ट डालते हैं जोकि बच्चे भी देखते हैं और कई प्रकार के लोग देखते हैं और जिनके कारण कई साइबर क्राइम भी होते हैं तो इस तरह की पोस्ट नहीं करना चाहिए हमें धार्मिक पर्व सांस्कृतिक पर्व और हमारे परिवार के यदि हम किसी व्यक्ति की पोस्ट कर रहे हैं तस्वीरें तो देखकर और सोच समझकर पोस्ट करना चाहिए